हलो तव्हां छा उबर मां था ॻाल्हायो मां तव्हांजे उबर मां हिकु टैक्सी बुक कई हुई जेका अधु कलाकु मूंखे लेट मिली आहे पर हाणे अधु कलाकु लेट मिलण जे करे मां पंहिंजे डेस्टिनेशन ते थोरो देरि सां पहुतो आहियां अधु कलाकु लेट पहुतमि जंहिंजे करे मुंहिंजी ट्रेन मिस थी वेई आहे स्टेशन ते मां पहुतो आहियां पर मां ॾिसां थो मुंहिंजी ट्रेन मिस थी वेई आहे ऐं तव्हांजो माण्हू मूं खां पैसा घुरे थो टैक्सीअ जा जेका मां न ॾींदुमि छो जो मुंहिंजी ट्रेन मिस थी वेई आहे जेका मुंहिंजे टे हज़ार जा टिकट या नुक़सानु थी वियो आहे ऐं मां हिनखे पैसा न ॾिअण वारो आहियां तव्हांखे खपे त तव्हां हिनखे तव्हां पंहिंजे जेब मां पैसा ॾियो मां त ॾाढो नाराज़ु थी वियो आहियां तव्हांजी सर्विस जेकी हुई हुन सां ॾाढो नाराज़ु थी वियो आहे मूंखे तव्हांजी सर्विस जेकी आहे उहो ॾाढी पसंदि न आई सफ़ा पसंदि न आई आहे इनकरे मां तव्हांजे हाणे उबर मां कॾहिं बि टैक्सी कान बुक कराईंदुमि